खंय आसा रे राव रे मातशें सिग्नल मेळना आफ्टर थर्ड इयर तुजे कितें प्लॅन आसा रे कितें करपाचें प्लॅन आसा चीत मरे तें हांव तुका विचारता मरे तुज्या आयडिया घेवन किदें तरी करपाचें सॅकेंड इयर मरे आमी हांगा रे एम ई एस कॉमर्स बिगनस लायन कितें तरी आयडिया आसा तुका बिजनसाचे गोंयान कांय ऑपॉर्च्युनिटी ऑपोर्च्युनिटी दिसना रे गोंयांत बिजनसाचे कांय ऑपोर्चुनिटी दिसना

बरेंत पडटा न्हू रे कोणीय वळखीच्यो आसा पार्ट टायम करपा करपा जाय आशिल्लें म्हाका ताका ताका विचारून पळय मरे मातशें जाता जाल्यार ओके नंबर धाड म्हाका राव आं धाड आं काम बरें जातलें मरे